हांव पुर्तुगालक आशिल्लो तेन्ना हांवे पळयली की कसली कसली जेवणां खावपाची जातात एक म्हणजे ऑक्टोपस डुकराचे कान ही असली सगळीं खांवपाचीं म्हाका तसलीं खावपाची म्हाका संवय जाली खावून खावून शिकलो हांव